हेलो जी जी सुपरमार्केट से बात हो रही है आपकी सर देखिए केले का रेट चल रहा पच्चास रुपये दर्जन और अंगूर चल रहे हैं नब्बे रुपये किलो और संतरे चल रहे हैं एक सौ बीस रुपये किलो जी जी बिल्कुल हम लोग डिलीवरी भी करते हैं आपके घर तक समान पहुंच जाएगा सर विदीन थर्टी मिनिट्स हम लोग डिलीवर कर देते हैं समान हाँ सर बिल्कुल तीस मिनट के अंदर आपको आपके घर पर समान मिलेगा हमारी पूरे शहर में फास्ट्स्ट डिलीवरी प्रक्रिया है जी

ओके ओके सर सर आप अपना पता बता दीजिए और आप पेमेंट किस तरह करेंगे कैश कि ऑनलाइन करेंगे

ठीक है सर आप अपना पता बोल दीजिए जी बोलिए जी जी धन्यवाद सर हम सर तीस मिनट के अंदर आपके घर पर ये सामान डिलीवर कर देंगे सर मैं आपको अभी मैसेज के द्वारा ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज भेजूँगी उसी पर आपको एक लिंक आएगा उसके द्वारा आप यू पी आई या डेबिट कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट कर दीजिएगा जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको और एक बार और कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा उस में उसके बाद हम आपको ये सामान पहुंचा देंगे ठीक है ठीक है धन्यवाद सर शॉपिंग करने के लिए आगे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं